हँ कहि सकै छी एक बेर हम पटना गेल छलहुँ बससँ ओहिके बारेमे हम अहाँ सभके बता रहल छी यात्रा वृतान्त हम जे बस मे बैसल छलहुॅं से जर्जर बस छलए सीट सभ सेहो बहुत खराब छलए ओकर जे रैक सभ छलए समान सभ राखय वाला ओ सभ बहुत जादा खराब छल बस खिड़की सभ नीक छल लोकसभकेँ बारेमे अगर पुछै छी तऽ

बच्चा सभ बहुत जादा हल्ला करै छलए बस मे